जय झूलेलाल जी जी

छा तरीक़े जा कपिड़ा सिं हिन टाइम ते सभु अवेलेबल अथव विंटर जो जेको खपेव तव्हांखे लॉंग कोट अथव तव्हांखे प्लाज़ो बि विंटर वारो थधि वारो अथव और ब्लेज़र बि अथव स्कूल जा बि कपिड़ा जेके थधि जा थींदा आहिनि उहा बि असां रखंदा आहियूं सभु अथव तव्हां अची करे हिकु बार ॾिसी वठो तव्हांखे बढ़िया लॻंदव जी जी जी इहो अथव इन्द्रा नगर में इन्द्रा नगर में ईंदव इन्द्रा नगर में डी ब्लॉक ते अथव चौराहे ते ही अथव चौराहे ते बसि तव्हां कोर्नर वारो जेको शोप ॾिसंदव उहो कृष्ना कलेक्शन अथव कृष्ना विंटर कलेक्शन जी जी जी जी जी जी जी जी तव्हांखे उहो हा हा सभु स सभु अथव सभु अथव लॉंग कुर्तो तव्हांखे जेके ॿाहिरि घुमण वारा कपिड़ा हर तरीक़े जा मिलंदव पार्टी वेयर जा बि मिलंदा अथव विंटर में अहिड़ी ॻाल्हि काने तव्हांखे हर तरीक़े जा मिलंदव उहो तव्हां ख़ुदि ईंदव त ॾिसंदव और तव्हां असांजो जेको कलेक्शन आहे उहो डिवाइड आहे ॿ टे हुन हुन में दुकाननि में जेको जीअं विंटर में तव्हांखे अगरि केवल जीन्स वग़ैरह में ॾिसिणो अथव कलेक्शन त उहो अलॻि अथव ऐं ब्लेज़र कोट वग़ैरह ॾिसिणो अथव लॉंग कोट उहो अलॻि अथव और तव्हांजो जेके बि स्वेटर वग़ैरह अथव हुनजो बि अलॻि अथव तव्हांखे दिक़त न थींदव तव्हां घुरंदव दु दुकान में ऐं सभु अलॻि अलॻि मिलंदव तव्हांखे हिकु ई दुकान ते सभु कुझु हा जी जी जी तव्हां अचो हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु विंटर में त वराएटी हूंदी आहे न हा हा इहो इहो फ़ैमिलीअ लाइ ही आहे पूरी फ़ैमिली अची करे हिकु ई दुकान ते अची और पूरी शॉपिंग करे वञे चाहे उहो जेन्स हुजे किड्स हुजे सॼा कलेक्शन मिलंदव हिन में प्रॉब्लम न थींदव तव्हांखे हर एज जी कलेक्शन अथव हा बिल्कुलु अड़े न न तव्हां हिनजी बिल्कुलु परवाह न कयो चिंता न कयो तव्हां जेको बि वठिणो अथव वठी सघो था और कोई चेंचिंग कुझु बि चेंज करिणो हुजे कुझु फॉल्ट हुजे जीअं कुझु बि हुजे हुनखे तव्हां ॾेखारे करे बसि इहो हुजे टैग वैग न हटाइजो छो कि टैग हटण जे बाद एक्सेप्ट न थींदो अथव और बाक़ी शॉल वॉल बि मिलंदव न ब्राइडल शॉल बि मिलंदी अथव हर तरीक़े जी शॉलियूं बि अथव अगरि कोई बुज़ुर्ग अथव तव्हांजो घर में उहो बि पाए सघेव थो त हर तरीक़े जो अथव टाइमिंग तव्हां यारहें अची सघो था यारहें खां नवें ताईं खुलियल हूंदी अथव और अगरि ज़्यादा ज़रूरत देर थिएव थी त साढी नवें ताईं बि असां खुलियल छॾंदा आहियूं अगरि कस्टमर अची थो वञे त निराश न भेजदा आहियूं असां हुनखे डील करे वठंदा आहियूं जी जी अचो बिल्कुलु हा हा ॾिसो इअं त असांजा ॿ दुकान आहिनि हिकु विंटर कलेक्शन जे नाले सां अथव और हिकु कृष्ना कलेक्शन हू सेपरेट आहे हुन में तव्हांखे कुझु बि ॾिसिणो हुजे टॉप वॉप हा हा उहो बि अथव पूरो सामान त तव्हांखे चिंता करण तव्हां बसि असांजे दुकान ते कंदमि रखंदव तव्हां ख़ाली न वेंदव बसि एतिरी गैरंटी अथव असांजी

बसि बसि बसि बसि बसि असां इहो ई चाहींदा कि कस्टमर निराश न वञे और असां फ़ुल फ़िल कयूं उन्हनि जी पूरी ठीकु आहे सेल सेल हाणे तुरंत हली अथव इहा आहे असांजी हफ़्ते जी सेल हलंदी आहे और विंटर में हिकु बार असां इहा सेल हलाईंदा आहियूं इहो नाहे कि पुराणा कपिड़ा ॾींदासीं न उहो नवां ही कोरा कपिड़ा हूंदा आहिनि लेकिनि हूंदो आहे न हिकु पीस बचो आहे साईज़ में ॿ या ॿ पीस बचो आहे साईज़ में त असां उहो हलाईंदा आहियूं और बिल्कुलु न्यू ब्रांड हूंदो बिल्कुलु नो डिफ़ नो कुझु बि हुन में कोई प्रॉब्लम न ईंदो तव्हां उहो बि ॾिसी सघो था असांजो माल नागपुर मां ईंदो आहे और कुझु हदु तक असां कानपुर मां बि अनवाईंदा आहियूं छो कि असांजा हुते रिश्तेदार रहंदा आहिनि त असां उन्हनि सां बि डील कंदा आहियूं त पाण में जीअं हूंदो आहे कि हुननि जे कुझु ज़्यादा माल हूंदो आहे त असां ॾे शिफ़्ट थी वेंदो आहे बाक़ी नागपुर बि मोकिलींदो अथव कानपुर मां बि और कुझु हद तक दिल्ली मां बि अनवाईंदा आहियूं जी जी तव्हां हिन नम्बर ते बि हिन हिन नम्बर ते बि कॉल करे सघो था अगरि तव्हांखे लॻेव थो कि ॿियो नम्बर खपे त तव्हां हिकु नम्बर और ए जोड़े वठो या लिखी वठो मां तव्हां इहो ई नम्बर अथव अगरि वॉट्सप ते त मां वॉट्सप ते जी जी मां वॉट्सप करे रखंदीमांव ठीकु आहे हलो जय झूलेलाल